अस ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले आं जियां कुदै बी डि'ग्गी जाह्चै ते हड्डी भज्जी जंदी साढ़ी ते अस पैह्लें डरे दे मारे पैह्लें घर ई ईलाज करने होन्ने आं जियां तुसें तेल गर्म करी लेआ जां फिर मूव लाई लेई गर्म पट्टी जो बी चीज़ बन्नी लेई ते तीन दिन एह्दे कन्नै गै अस ट्राई करने होने आं जे नेईं फर्क लग्गे फिर अस फांडा बी करान्ने होन्ने आं मलान बी जन्ने होन्ने आं जियां साढ़े कोई ग्रांऽ च मलदा ऐ अस ओह्दे कोल जन्ने पैह्लें मलाई लैन्ने आं ओह् तिन स्हानू सददा ओह्दे कोल मलान्ने आं ते फिर अस फांडे बी तिन चार करान्ने नेईं फर्क लगदा फिर अस जम्मू जन्ने होन्ने आं फर्क लगदा फिर अस जम्मू जन्ने होन्ने आं फिर जम्मू जन्ने आं डॉक्टरै कोल फिर अस उसी सनान्ने कि भई अस इंया इंया करने मलान्ने होन्ने आं मूव लाइयै जां तेल गर्म करियै ते फांडे कराए ऐ जां कुसै गी ते ग्रांऽ कोई मलदा ते ओह्दे कोला कराया ते जे नेईं फर्क लग्गे ते फिर डॉक्टर अपना ईलाज करदे ऐ ओह्बी बड़ी कोशिश करदे पर नेईं टाईम लगदा मगर ठीक होंदे अगर ओह् दोआई बी दिंदे आ म्हाने दी जां पंदरां दिन दी एह् करने बास्तै ते अस पंदरां बीह् दिन दोआई खाचै ते फर्क लग्गे ते ठीक ऐ नेईं तां अस परतियै कोशिश करने आं डॉक्टर कोल जाने दी पर डॉक्टर आक्खदा ऐ की म्हीना लग्गना ऐ दौं म्हीने लग्गने न छे म्हीने लग्गने न पर लग्गी जाने न होर टाईम लग्गना फर्क लग्गने गी ठीक ऐ अस कोशिश ते बत्हेरी करने कि जल्दी ठीक होई जाह्चै पर नेईं टाईम लगदा छे म्हीने बी लग्गी सकदे चार म्हीने बी लग्गी सकदे आ ओह् पता निं किन्ने चिर लग्गना पर लगदा डॉक्टर कोल गै फर्क अस घर जिन्ना मर्ज़ी कोशिश करचै पर घर स्हानू फर्क निं लगदा घर जाइयै गै फर्क लगदा ऐ घर जिन्ना मर्ज़ी अस तेल लाई लाचै मूव लाचै ब'नचै नेईं पर डॉक्टर कोल जाइयै गै फर्क लगदा पता निं छे म्हीने गै लग्गी जाने नी ठीक होंदे ठीक ऐ